मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है जिसके पीछे कई कारण हैं एक तो ये है कि गर्मी की जो चिपचिपाहट भरी जो गर्मी होती है उससे निजात मिलती है दूसरा बरसात में जो कीचड़ का मौसम होता है उससे निजात मिलती है सड़कों पर पानी नहीं भरा होता है कीचड़ नहीं होता है ये सब कारण हैं जिसके चलते सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद हैं एक कारण और भी है कि इस समय फल सब्ज़ियों की बहार होती है आप हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ देखें तो अलग अलग तरह की हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ इस समय मिल जाएंगी वैसे उसी तरीक़े से अलग अलग तरीक़े के फल इस समय बहुत बहुतायत में आते हैं और ये हमारे इस पूरे मौसम को और ख़ुशनुमा बना देते हैं फिर इसी मौसम में आप सर्दियों में शाम में बैठ कर कहीं बाहर चाय पीते हुए या सूप पीते हुए कॉफ़ी पीते हुए गरमा गरम कॉफ़ी पीते हुए आप आग तापने का आनंद भी ले सकते हैं और रज़ाई में घुस के सोने का भी इन सब कारणों से मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है